इस किट के अंदर अंकल आपके पास टमाटर और आलू होंगे सर आपके पास फ्रेश है ना कोई पुराने तो नहीं है ना बासी ये क्योंकि आजकल चल रहा है ना मार्केट में लोकल बासी सब्जी को बेच रहे हैं

अच्छा कितना कितना कितना रुपए किलो चल रही है अभी सब्जी मतलब टमाटर और पटेटो कितना रुपया है दो सौ बीस अच्छा चालीस रुपए थोड़ा कम हो सकता मैं यह मतलब पाँच किलो लेना थे आलू थोड़ा आप भी कम कर लो तो अच्छा रहेगा भईया

और टमाटर भी कर दो तीन किलो हाँ आप टमाटर का रेट टमाटर का रेट थोड़ा मतलब कम लगा लीजिएगा अभी तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तौलिए अच्छा तो टोटल हाँ सही है तो एक काम करिए आप मुझे टोटल बता दीजिए पाँच किलो टमाटर और आलू का भी बता दीजिए पाँच किलो आलू भी करवा लेता हूँ मतलब दो तीन किलो बस

जी ठीक है अच्छा चलिए ठीक है चलो मैं आप कर दो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ठीक है नही और कुछ नहीं चाहिए ठीक है